مجھے عام طور پر اپنی والدہ کے ساتھ سفر کرنے میں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ جب میری والدہ میرے ساتھ میں ہوتی ہے میں اپنی ساری سہولیات کے ساتھ سفر پہ رہتی ہوں میری والدہ میرا ہمیشہ خیال رکھتی ہے اور میری تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے اسی طرح میں جب بھی اپنی والدہ کے ساتھ سفر کرتی ہوں تو میں بور نہیں ہوتی ہوں ان سے بات کرتے کرتے اپنا سفر پورا کر لیتی ہوں اور وقت کا یا سفر میں ہونے والی پریشانیوں کا پتا ہی نہیں چلتا ہے اسی طرح سے میں اپنی دوستوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی سفر کرتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ جب رہتی ہوں تو بالکل آزادانہ طریقے سے خوب مزہ لیتے ہوئے ہنسی مزاق کرتے ہوئے سفر کرتی ہوں اور دوست لوگ بھی میرا خوب ساتھ دیتے ہیں اپنے اپنے گھر سے بنا کر لائی ہوئی چیزوں کو نکالتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر کھا پی لیتے ہیں اپنا سفر پورا کر لیتی ہوں اسی طرح سے سفر بڑے یادگار ہوتے ہیں کیونکہ دوست لوگ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے جو ایک ساتھ سفر کریں اور جب سفر کرتے ہیں تو بڑا ہی مزیدار سفر ہوتا ہے ایسا سفر میں نے کبھی کئی دفعہ کیا ہے جو کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے